میری زندگی میں میری کئی خواہشات اور اہداف ہیں جنہیں میں حاصل کرنا چاہتا ہوں جس میں سے ایک خواہش ابھی یہ ہے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک کامیاب افسر بن سکوں اور افسر بننے کے لیے مجھے اپنی گریجویشن پوری کرنی پڑے گی اور ایک اچھے سے گریجویشن پوری کرنی پڑے گی اور اس کے بعد مجھے اس کی تیاری کرنی پڑے گی جس میں جسے پاس کرکے میں افسر بن سکتا ہوں اور مجھے مائل کرتی ہے افسر بننے کے لیے جو چیزیں وہ یہ ہے کہ میں کامیاب ہونے کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہوں اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہوسکتا ہوں اپنے ماں باپ کو سہولیت مہیا کرا سکتا ہوں اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو آسانیاں دے سکتا ہوں اور جو ضرورت مند لوگ ہیں میں ان کی مدد کر سکتا ہوں